चित्रकारी असां सभिनी जे रोॻनि खे ठीकु करण लाइ ॾाढी फ़ाइदेमंद थींदी आहे हिकु कलाकार आहे एम एफ़ हुसैन जंहिंजी चित्रकारी ॾाढी सुठी हूंदी हुई जेके माण्हू टैंशन में आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾाढो दुख आहे लेकिनि उन्हनि जे अंदर इहा प्रतिभा आहे कि हू ड्रॉइंग करे सघनि था त हुननि जे स्ट्रेस खे दूर करण लाइ हू पेंटिंग कंदा आहिनि पेंटिंग करण में हू पंहिंजो क्रिएटिव दिमाग़ जेको थींदो आहे कि कीअं सुठे खां सुठो करे सघिजे त हुन हिसाब सां हू ड्रॉइंग जी कल्पना करे नम घणेई नमूननि जा चित्रकारी कंदा आहिनि जंहिं सां जंहिंजे करे हुनजे दिमाग़ ते जेका एंज़ाएटी थींदी आहे टैंशन थींदो आहे डिप्रेशन थींदो आहे हुन सभिनी खां परे निकिरी करे हू पंहिंजो दिमाग़ चित्रकारी में लॻाईंदो आहे त हुनजी हीअ बिमारी ठीकु थी वेंदी आहे ऐं जॾहिं हू पंहिंजी प्रतिभा पंहिंजी चित्रकारी ठाहे करे पंहिंजी प्रतिभा माण्हुनि खे ॾेखारींदो आहे त माण्हू हुननि जी घणी तारीफ़ कंदा आहिनि जंहिंजे करे हुननि खे ॾाढी प्रेरणा मिलंदी आहे ऐं सरीर खे ख़ुशी मिलण जेका आहे करे सरीर जा सभु अङ ख़ासि करे दिलि ॾाढो ख़ुशि थींदो आहे जंहिंजे करे घणेई बीमारियूं दूर थींदियूं आहिनि असां बि पंहिंजे घण में घणेई चित्रकारी कई फ़ोटू दिवारुनि ते टंगिया घणेई चादरुनि ते पेंटिंग कई ऐं घणेई ॿारनि खे सेखारियो हिन चित्रकारी जो कौशल ॿियनि ॿारनि खे बि सेखारियो जॾहिं दिवाली थींदी आहे त असां पंहिंजे घर जे ॿाहिरि घणेई तरीक़नि जूं रंगोलियूं ठाहींदा आहियूं कुझु अटे सां कुझु रंगनि सां जेके माण्हू ईंदा आहिनि ऐं रंगोलियूं ॾिसी ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं चित्रकारी कंदे कंदे पंहिंजो ॾाढो एक्स्पी अनुभव बि वधंदे वेंदो आहे ऐं जेका ख़ुशी मिलंदी आहे हुनजी त का सीमा ई कोन हूंदी आहे सभु ॼणा ॾिसी ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि कंहिं गणेश पूॼा जॾहिं थींदी आहे त के रंगोली में गणेश ठाहींदा आहिनि कंहिं गण गुल ठाहींदा आहिनि हिन तरीक़े सां हर हंधु ही सभु चित्रकारी थींदी आहे ऐं माण्हू ॾाढो ठाहे करे ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे एक्स्पीरियंस बि थींदो वेंदो आहे